ऐसी बहुत सी यादें हैं जो मेरे बचपन की सबसे प्यारी यादें क्योंकि मैं शुरू से ही मेरी ननिहाल में रही हूँ तो मैं मेरी नानी जी के पास रहती थी और मतलब ऐसी बहुत सी यादें है कि जैसे मैं उनके साथ रही हूँ तो मेरी और उनकी बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मैं स्कूल जाती थी तो उनके पीछे पीछे मुझे शुरू से ही स्कूल जाने का बहुत शौक़ रहा है मेरे मामा जी मुझे स्कूल ले कर जाते थे और फिर मुझे मतलब ऐसे कुछ गेम्स का भी शौक़ रहा है तो जब पाँचवी क्लास में पढ़ते थे तो ऐसे टूर्नामेंट आयोजित किए जाते थे जब हमें न कोई ऐसी अच्छी सी जगह पर लेकर जाया जाता था तो कुछ पाँच या चार दिन के टूर्नामेंट होते थे जब हम बहुत एंजॉय करते थे हालाँकि मेरी नानी जी ख़ुद है न प्रिंसिपल थी स्कूल की तो वह भी मेरी यादें बहुत अच्छी थी कि वह हमेशा मेरे साथ रहती थी और मुझे कुछ मतलब अलग महसूस नहीं होता था सब अपने ही महसूस होता था तो मैंने उनके साथ है कि बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ जानना है हालाँकि अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ वह भी इस दुनिया में नहीं है तो मुझे उनकी वह चीज़ें पुरानी वह बहुत याद आती है ननिहाल की बातें और उनकी भी बहुत मतलब सीखी हुई बातें आज भी मैं याद करती हूँ और फॉलो करती हूँ उनको और जीवन में आगे बढ़ती हूँ